हम चन्द्रमा पर नहीं रह सकते हैं क्योंकि ओ चन्द्रमा ग्रह जो है वहाँ पे ना तो पानी है ना वायु है ना जल है ना भोजन है ना पेड़ पालो है ना पहाड़ है वहाँ पे कुछ भी नहीं है ना सवारियाँ है ना मन्दिर है और यहाँ पे धरती पे हमलोग बहुत आराम से रह सकते हैं धरती पर हमें अनेको प्रकार के हर सामान मिलेंगे यहाँ पे हमें वायु भी मिल जाएगा और जल भी मिलेगा वहाँ पहाड़ भी मिलेगा और अनेकों प्रकार के पेंड़ मिलेंगे फल मिलेंगे और खेतों में कि क्यारियों में हरी हरी घास और अनेको प्रकार के अनाज देखने को मिलेंगे सब्जियां मिलेंगी बहुत से सामान फूल फल हर चीज़ यहाँ पे मिलेंगे हमें धरती पर धरती पर हमलोगों को अनेकों प्रकार के पशु पक्षी देखने के लिए मिलते हैं देखने में बहुत ही अच्छे लगते पेड़ों पर जो पक्षियाँ बैठते हैं वो भी देखने में बहुत ही सुन्दर लगते हैं यहाँ पे गाय भैंस भी हम लोग देखते हैं बहुत अच्छे अच्छे गाय भैंस यहाँ पे रहती हैं बकरी भी रहती हैं यहाँ पे मुर्गी भी रहती हैं अनेको प्रकार के पक्षियाँ पशु और हमलोग को जाने के लिए घूमने के लिए अनेक प्रकार के सवारियाँ भी मिलती हैं वहाँ सवारियों से हमलोग जाकर मन्दिर जाते हैं मन्दिर में अनेको प्रकार के देवी देवताओं के दर्शन करते हैं हमलोग हमलोग को बहुत सुकून मिलता है वहाँ पे हमलोग बहुत अच्छे से रहते हैं घूमते हैं फिरते हैं और हर जगह जाते हैं साथ में हर सवारी हमलोग को जो भी सवारी हमलोग को चाहिए वो सब मिल जाते हैं इस पृथ्वी पर हमलोग को बहुत सुख मिलता है और हमलोग बहुत आराम से रहते हैं यहाँ पर अनेकों प्रकार के खाने की चीज़ें मिलती हैं पहनने के लिए कपड़े अच्छे अच्छे मिल जाते हैं और रहने के लिए सोने के लिए अब अच्छे से बिस्तर मिलते हैं बेड मिलते हैं बहुत से सारे सामान इस पृथ्वी पर हमलोग को मिलते हैं देखने के लिए भी और खाने के लिए भी पहनने के लिए भी और रहने के लिए भी इस पृथ्वी पर हमलोग को बहुत सुख मिलता है इसके समान हमें चन्द्रमा पर कहीं कुछ नहीं मिलेगा इसलिए ये धरती माता बहुत ही अच्छी हैं और मैं इनको प्रणाम करती हूँ धरती माता हमलोगों को बहुत ही सुख देती है और हर मन्दिरों में जाकर हमलोग दर्शन करते हैं तो हमें बहुत सुख मिलता है